मिगी जेह्ड़ियां पंज डेटां याद न ते ओह् मिगी पंज डेटां एह् याद न जनवरी दी छब्बी तरीक जेह्ड़ा ऐ ओह् आंदा ऐ रिपब्लिक डे ते मेरी मदर दा जनमदिन आंदा ऐ पच्ची जनवरी गी ते इक मेरा जनमदिन जेह्ड़ा जेह्ड़ा आंदा ते एह् आंदा सतारां अगस्त नू ते मेरे फादर साह्ब दा जनमदिन ऐ जेह्ड़ा ओह् आंदा ऐ ठारां अक्तूबर नू ते इक जेह्ड़ी मिगी जेह्ड़ी डेट याद ऐ ओह् मेरे भ्राऽ दा जनमदिन आंदा ऐ ओह् आंदा ऐ सितंबर म्हीनै दी इक्की तरीक